न'आव गंसे बिबार बारिखौ सामलायनाया बेसेन गोसा बियो खम बेसेन नङा मानोना बिबार थायोब्ला जोबोद समायना जायो आरो लोगोसे बिजों जोबोद बार सोदाङो जेरैहाइ नोङो माबा मोनसे गाज्रि सानोब्ला बि बिबारखौ नायनानैनो नोङो बावगोमा लाङो आरो नोंहा माबा मोनसे उसु खुथु जायोब्ला एरैबो थाङा एरैबो थाङा जेबो खामानि मावनो गैया जायोब्ला नोङो बि बिबार बारिखौनो फुलाव दै होनानै एबा बे बिबारआवनो नायनानै नोङो गोजोननो हायो एबा नोङो बाइदि बाइदि सि गाज्रि गाज्रि साननायफोरखौ बे बिबारावनो नायनानैनो नोङो नोंनि बेसेनखौ बियावनो बा खाथाइनो हायो जेरैहाइ जोबोर समायना समायना बिबार दं बिफोरखौ नायनानैनो नोङो नोंनि गाज्रि गोसो साननाइफोरखौ बेवहाइ दानगारनो हायो जेरैहाइ सोरबा गाज्रि नोजोर नाङो सोरबाबाया नोंखौ गाज्रि नोजोरै फैयोब्लाबो नाथाइ नोंनि बिबार बागानाव हाबफैयोब्ला नोंनि माखासे समाइना खौ नुयोब्ला बेवहाइ बियो गोजोनगोन आरो नों गाज्रि साननाइखौबो बावगारलांगोन जेरैहाइ बेरे सिखिरि नोंनि खाथि खाला फैगोन जोबोर समायना जागोन माखासे नोङो आरो नोंनि न' गाद्रा गुद्रा फोरखौबो नोङो बिबारफोर थायोब्ला जोबोर फोसाबनो गोसो जागोन आरो फोसाबबाय थागोन आरो नोङो बाइदि बाइदि गाज्रि साननाइफोरखौबो बि बिबारआव बा बिबाराव गोजोननानैनो नोङो बावगारलाङो थिक बेबायदिनो माखासे नों बिबारफोरखौ सोरबा लोगोफ्रा फैयोब्ला बेफोरनो नों गोनांथार बेसेन माखासे बिबारखौ जावैना दोननानै बा फुलि बानायना दोननानै नोङो फाननोबो हागोन बा रां बुथुमनोबो हागोन थिक बेबाइदिनो नोङो गावनि न' सखखौ बा न' एरियाखौ बिबारजों बुंफबहोनानै गावनि न' लांगोनाफोरखौ स्रां आरो समायना खालामनो हागोन आरो बेवहाइ नोंहा बारफ्रा सोदांगोन जेरै हासना हेना मोनाफ्राव बारो बिसिबां मोदोमफ्रु बिबार जेरैहाइ लिलिफोर बोथोरावबोथ' बारग्रा बिबार बिफोरो बिसिबां समायो जेरैहाइ नोङो अरकितफोरखौ गायनानै दोनदो बेसेबां समायगोन बारेन्दाफोराव नोङो बिबार बेफोरबो गायना दोनदो बेसेबां समायगोन जेरैहाइ बाइदि रोखोमनि बाइदि जबां बा उम गन्दराच बेफोरखौ गायदो बिसिबां समायगोन आरो बिफोरनि मोदोमफ्रु मोदोमगोन नोंनि माखासे बेमारफ्राबो बे मोदोमफ्रु मोनामनाइजों गागोन आरो माखासे एरैबाइदि मोदोमफ्रु मोदोमनाय दं बेफोर बिबारखौ बेफोरनि मोदोमफ्रु मोदोमनायजोंनो माखासे बबेबा बेमारा नोंना गानोबो हागौ बेबाइदिनो गालाङोबो आरो नोङो लांगोनाफ्राव मोजां समायना खालामदो सामफ्रामबो नोङो दै लुबाय थादो नोंनि नखराबो समायगोन मिथिंगायाबो समायगोन बिफां लाइफाङाबो थागोन बेफोरबाइदिनो मोजां जालांगोन बेफोरखौनो बे फुल बिबारा बेसेन गोसा होन्नानै जों बुंनो हायो आरो जेरै फुल बिबारा गायोब्ला उम जोबोर समायना बेनिखाइनो गाइयैनिफ्राइ गायनाया बेसेन गोसासिन जायो होन्नानै जों बुंनो हायो आरो आरो नंथारगौबो जेरैहाइ दा जों बिबारजों बिबार गायनाय बा माखासे दंफांफोरखौबो जों गाइनानै बिबार बाइदि समायनो हायो जेरै जों मोननो गैयै जोंनि जायगायाव गैयै जेरैहाइ जे बाइदि जुग अनलाइनजों जों लाबोनो हायो थाइलेन्द टाइवान निउजिलेण्ड बेफोरनिफ्राइ जों अनलाइनजों लाबोनो हायो बा गोजान जाइगानिफ्राइबो लाबोनानै जों गावनि जाइगायाव गाइफैनो हायो अबेबा बिबारा एरैबाइदि बिबार दं गायनानै दोनोबा नोंनि न'फ्राव जिबौफ्रा फैनो हाया बा गाज्रि जिनिस फैनो हाया बेफोरबादि बिबार फोरबो दं नाथाइ ओरैबाइदि गाज्रि बिबारबो दं माखासेखौ गारनो नाङा नाथाइ नोंङो काथियाव गायोब्ला बिनि बिबारफ्रा मोनामोब्ला गथ'फ्रा एसे गाज्रिबो जायो बेनिखाइनो माखासे बिबारफोरखौ सिनाइनानै गायनाया जोबोद मोजां आरो बिबार गायनायजों लोगोसे बे बिबारा मिथिंगाखौ समायना खालामनायजों लोगोसे नोंनि बारखौ सोदांगोन कार्बनडाइ अक्साइडखौ बियो बोनानै लागोन अक्सिजेन गेस हगारगोन थिक बे बादिनो बार सोलाइनाय बा जोङो जोंनिफ्राइ हगारनाय बार गाज्रिखौ बोनानै लागोन आरो जोंनो मोजां बार हगारगोन आरो थिक बेनो